سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹفارام ہے اس پہ فوٹو گرافی کے بھی بہت اچھے اچھے اکاؤنٹ ہیں بہت لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں ان میں سے ایک مداد عثمان ہے جن کے اکاؤنٹ پہ بہت اچھے فوٹوز اپلوڈ ہیں وہ بہت اچھے فوٹوز کلک کرتے ہیں میں ان کے فوٹوز سے بہت زیادہ انسپائر ہوں ان کے فوٹوز بہت زیادہ انسپائرنگ کرتے ہیں اور ان جیسے اور فوٹوگررافر ہیں جیسے جمی چند اور باقی فوٹوگررافر ہیں جو الگ الگ طرح کی تصویریں کھینچتے ہیں ہر طرح سے واقف کرواتے ہیں اور ہر فوٹو سے انسپائر کرتے ہیں